میں نے اپنے علاقوں میں دیکھا ہے لوگ بہت اچھی اچھی سلائی کرتے ہیں لڑکیاں اسپیشلی لڑکیاں بہت اچھی سلائی کڑھائی بنائی کرتی ہیں وہ بہت خوبصورت خوبصورت لوگ اسے پسند کرتے ہیں جہاں تک یہ ریڈی میڈ سے زیادہ اچھا سلائی بنائی کا کام پسند آتا ہے جو ہاتھوں سے کرتے ہیں لڑکیاں کرتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا مہنگی ہوتی ہے ہاتھوں سے بنائی سلائی کیا ہوا کام لیکن یہ بہت خوبصورت آرام دائک یونیک لگتا ہے اور میں نے میں نے ایک ایک ڈریس سلائی تھی ایک لباس سلائی تھی بہت ہی خوبصورت لباس تھا بہت ہی خوبصورت انہوں نے سل کے دیا جو کہ میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا ویسا لباس یونیک تھا اور میں نے آج تک ویسا ریڈی میڈ ویسا ریڈی میڈ میں خریدا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں